हल्लो अच्छा अच्छा अच्छा हिक कमु कयो तव्हां हिक एप्लीकेशन असांजे वाईस प्रिंसीपल खे ॾियो अच्छे सां पूरी डीटेल ॾियो की तव्हांजो पर्स कहिड़े क्लास में या कहिड़ी जॻह ते गुम थियो कहिड़े कलर जो हुयो पोइ असां पूरी इंक्वाएरी असां वेहारींदा पंहिंजा सॼा सी सी टी वी केमिरा बि लॻल आहिनि त तव्हांजो काॾे वेंदो न असांजो स्टाफ़ इलाही बढ़िया आहे अॼु ताईं काई अहिड़ी शिकाइत त थी बि न आहे हा न त तव्हांखे कोई परेशानी न थींदी तव्हां हिक बसि एप्लीकेशन लिखी ॾई छॾियो हा हा त पो त ॾाढी बढ़िया ॻाल्हि आहे इनखां सुठी काई ॻाल्हि न आहे तव्हां बसि हिक मतिलब फ़ॉर्मलटी लाइ मतिलब हिक एप्लीकेशन मतिलब वाईस प्रिंसीपल खे ॾई छॾियो त उनसां सभु थी वेंदो ठीकु आहे हा हा बिल्कुलु बिल्कुलु हा हा हा वाईस प्रिंसीपल खे तव्हां ॼाणंदा ई हूंदा वाईस प्रिंसीपल केरु आहिनि त हा हा हुननि खे ॾेई छॾियो अच्छे सां डिटेल लिखिजो बसि तव्हां पंहिंजो नालो पिता जो नालो सभु त हुनसां असां जल्दी में जल्दी जी जी जी जी धन्यवादु